جیسا کہ ہم ریس ووس لگاتے ہیں اور اپنے جسم کی صبح صبح دوڑتے ہیں جیسے ریس ووس لگاتے ہیں اپنے ریس لگانا چاہیے انسان کو جیسے کہ اپنے ریس لگانے سے انسان فٹ رہتا ہے تندرست رہتا ہے انسان کی طبیعت بھی صحیح رہتا ہے اس میں بھی صحیح رہتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے جب انسان دوڑ لگاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتا ہے انسان ہاں دوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور ریس ووس لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان اچھا رہتا ہے صحت مند رہتا ہے اور اس کے شریر میں بھی کوئی دقت نہیں رہتا ہے یہ سب دوڑ لگانے سے انسان اچھا رہتا ہے اور اس کی باڈی ووڈی لینگویج باڈی کا اور یہ سب رہتا ہے آرام سے اس کا ہینڈل ہو جاتا ہے اور جیسے کھانا وونا میں پھل فروٹ بھی اور آرام سے کھا سے کھا کے اور جیسے صبح اٹھتے ہے اور اس میں دوڑ لگاتے ہیں صبح کا اور اچھا لگتا ہے دوڑ دور لگانے میں بھی اس میں انسان فٹ رہتا ہے اور کھانا وغیرہ ٹیم سے کھانا چاہیے اور پھل پھل پھلوری کچھ بھی وغیرہ وغیرہ آرام سے اپنا کھائے اور پھر دوڑ لگانے میں تھورا جلدی کرے کیونکہ اس میں صحت آپ کا فائدہ مند ہوتا ہے اور دوڑ لگانے سے آپ کا جوڑ کا ہڈی وہ سب فری رہتا ہے انسان جا کے اپنے آپ کو فٹ محسوس کر سکے ہم نے پورا طبیعت ہمارا صحیح ہے اور جس سے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے گئے تو اس میں دوڑ لگا ہوا رہتا ہے انسان کا باڈی اور صحیح رہتا ہے انسان کوئی بھی کام وہ کر لیتا ہے آسانی سے اور دوڑ لگانے کا یہی ہوا اپنی باڈی لینگویج کو آرام سے یہ کر سکے تو یہی ہوتا ہے دوڑنے کا مطلب ہوا کہ اپنا جسم کو اپنا جسم وسم کو تیار رکھے انسان اس میں بھی دوڑنا بہت ضروری رہتا ہے اہم رہتا ہے کہ اپنا باڈی اور فٹ رہتا ہے انسان کے اندر فٹ دوڑنے سے اچھا صحت بھی رہتا ہے اور تھکن جیسے تھکان انسان کو بجھائی دیتا ہے وہ اس سے نہیں اس سے پریشان نہیں رہتا ہے تھکان دوڑ ہو جاتا ہے اور سب کچھ دور ہو جاتا ہے کھانا پینا ٹیم سے کھاتا ہے انسان تو تندرست رہتا ہے انسان اس سے آرام ملتا ہے اور بڑھیاں اچھا فیل ہوتا ہے اس سے انسان خوش رہتا ہے اور جب خوش رہتا ہے انسان تو اچھا لگتا ہے انسان کو کچھ ابھی بھی جیسے کہ کوئی کا دوڑ لگانے کا اس دوڑ لگایا انسان آیا آرام سے کچھ بھی ہو ملا کھانے کے لیے پھل فلوری وہ آرام سے کھایا انسان اور مست ہو جاتا ہے اور اس کا تندرست ہو جاتا ہے انسان کہ جیسا کہ کوئی بھی کام ہو آرام سے کر لیتا ہے انسان اور جیسے کہ کوئی بھی دوڑ دوڑ میں دوڑ لگاتا ہے آرام سے دوڑ لگانے کا مطلب ہوا کہ جیسے دوڑ لگاتا ہے باڈی لینگویج وغیرہ صحیح رہتا ہے اس کا ہڈی وڈی جوڑ ووڑ کا ایک دم صحیح ہو جاتا ہے